ऑनलाइन हम एमेजोनसँ पङ्खामे हैवेल्सके मङ्गे मङ्गेने छलहुँ आ जे कि बहुत नीक काज करैए बिजलिओके बिल कम खपत बिजलिओ कम खपत होइत छै आ बड़ा नीक साउण्ड भयावहता नहि कतेक पङ्खासँ बड़ा घनघनाइत रहल आवाज दैत रहल बड़ा स्मूथली चलैए हम ओहि प्रोडक्टसँ काफी सन्तुष्ट छी अपन परचेजिंगके जे हम सोचिके कयलहुँ तऽ हमरा भेल हमहूँ एकटा नीक खरीदार भऽ गेलहुँ